मनुष्यके जीवनमे मनोरञ्जन सबसँ बड़ा योगदान निभाबै छै अयमे खेलके खेल कूदके लिए सबसँ बड़ा योगदान है जैसे की से पारम्परिक खेलते आ रहलै हँ आओर आगे भी खेलतै एकरा लिए सबसँ अच्छा खेल हमसब मानल गेल छियै कबड्डी जाहिमे एगारह एगारह गो के टीम रहै छै अहिमे बीचे बीच चिन्हा पारल जाइ छै आओर चारू बगलसँ से भी चिन्हा पारल जाइ छै जिसमे एगो बढ़ते जाइ छै आओर एगो पकड़ै छै एगो फिर इधरसँ एगो पकड़ै छै जाइ छै एगो बढ़ते जाइ छै जे अयमे बहुत सारा योगदान निभाबै छै अयमे बहुत सारा चीजके विकसित होइ छै एहि लागी की अयमे तनाव आओर विकासके भी अथी होइ छै शारीरिक भी अथी होइ छै मजबूत होइ छै आओर दिमाग भी विकसित होइ छै अयके लिए एकर सबसँ अच्छा खेला हमसब मानल गेल छै कबड्डी आओर आगे भी खेलबै लेकिन ई गाँवमे शहरी क्षेत्रमे ना होइ छै गाँवके क्षेत्रमे ई सबके खेलके बहुत बड़ा योगदान इसकुल आओर कॉलेजमे भूमिका निभाबै छै एकर खेलके लिए बहुत भी राष्ट्रीय भी मानल गेल है की अयसे योगदान निभाबै छै तऽ अच्छा खेल कौनसा खेलाय छै लेकिन हमरा सबके आबैवला समय आओर पारम्परिकसँ खेल कबड्डी खेलै छियै